सिमा कोन्ट्रेक्टर न्हू हांव अमिशा उलयतां म्हजे ते नेबरान तुजो कोन्टेक्ट नंबर दिल्लो तुवें तेगेले घर बांदलेले न्हू

ब्लेटा हय ताणे म्हाका तुगेल हय म्हाका एक घर बांदपा लागून त्री त्री

कित कित जाय पडटोले आनी तेगे सामान हाडपा बीन तूं हाडटोलें काय म्हाका हाडपाचें ओके

आ ओके आनी आ ओके आनी डिजायनींग बीन कोत्ता आसतना खूंय येवपा जाय आ ओके ओके आनी येशकोन वन इयरा बीन जातोलें काय चड टायम लागतोलो ओके आ हय ओके होय सो ओके आनी तुगेली फीज कितली लेबर फीज बीन

ओके तुका ओके मातसो पळोवन वेशी ओके ओके थेंक्यू आ बरें हांव मागीर फोन करतां